हा असांजे थाणे ज़िले में घणनि ई क़िस्मनि जूं रिक्रिएशनल ऐक्टिवीटीस घणनि ई क़िस्मनि जा नवां नवां कमु ऐं इजादूं चालू कई वेयूं आहिनि जिते घणनि ई क़िस्मनि जो इंटरटेनमेंट ऑप्शन्स बि आहे माण्हू जिते आहिनि उते घणा घणा पाक्स आहिनि हुते स्पोटस क्लब्स आहिनि हुते घणेई थिएटर्स आहिनि मूवीस जा आहिनि कल्चरल इवैंट्स रखिया वेंदा आहिनि थाणे में जीअं त आर सिटी मॉल आहे विवियाना मॉल आहे कोरह मॉल आहे इन्हनि अलॻि अलॻि मॉल्स में वञण जे करे हिकु ई जॻहि ते घणनि ई क़िस्मनि जूं सहूलियतूं ॾिनियूं वेयूं आहिनि उन्हनि घणनि ई सहूलितुनि जे करे ॿार जेके आहिनि उहे हुते गेम्स खेॾी सघंदा आहिनि हुते पाक्स में वञी करे घुमंदा आहिनि हुते ॿारनि जे लाइ आर सिटी मॉल में थंडर वल्ड चालू कयो वियो आहे ॿार हुते घुमी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि माण्हू बि हुते वेंदा आहिनि यंगस्टर्स बि वेंदा आहिनि जिते हू हुनजो मज़ो ऐं लुतुफ़ वठंदा आहिनि इस्पोट्स में वञी करे उहा इस्पोट्स जूं गेम्स खेॾंदा आहिनि थेटर्स रखिया विया आहिनि नंढा नंढा मिनी थेटर्स हुननि में ॿारनि खे हुननि जो अलॻि अलॻि काटून्स ॾेखारिया वेंदा आहिनि उन्हनि काटून्स ॾिसण जे करे ॿार हुनजो लुतुफ़ वठंदा आहिनि अलॻि अलॻि कल्चरल इवैंट्स डेखारिया वेंदा आहिनि जंहिं में ॿार हुन में नओं नओं योॻदान वठंदा आहिनि ऐं हुनखे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि वॾा चाहे नंढा हर क़िस्मनि जो मज़ो वठंदा आहिनि ऐं हुननि में घुमण बि वेंदा आहिनि घणनि ई क़िस्मनि जी शॉपिंग बि करे ईंदा आहिनि इस्पोट्स या पोइ गेम्स खेॾी ईंदा आहिनि थंडर वल्ड में घुमी ईंदा आहिनि पाक्स में वेंदा आहिनि त हुते गार्डन्स में घुमंदा आहिनि हुननि पाक्स में थीम पाक रखियो वेंदो आहे थंडर वल्ड रखियो वेंदो आहे वॉटर पाक रखियो वेंदो आहे इअं सभु जेके बि आहिनि अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते घुमण जे करे हिकु ई जॻहि ते ॿार हुनजो सुठो ऐं वॾा बि नंढा बि सुठो लुतुफ़ वठंदा आहिनि हाणे जीअं त असांजे घणनि ई क़िस्मनि जा नवां नवां थेटर्स आहिनि स्पोट्स ग्राउंड्स आहिनि तंहिं खां सवाइ पाक्स आहिनि जेके असांजी एरिया में आहिनि उहा आहे जीअं त असांजी सपना गार्डन आहे गोल मैदान आहे उल्हासनगर जी एरिया में असांजो गोल मैदान आहे हुते पासे में वरी ॿियों सपना गार्डन बि आहे गोल मैदान ऐं सपना गार्डन हिते त वॾा वॾा पाक्स आहिनि जिते वॾा गार्डन्स आहिनि हुते वॾो वॾो ब्रह्माकुमारियुनि जा आश्रम खोलिया विया आहिनि ब्रह्माकुमारियुनि जा आश्रम खुलण जे करे हुते योगा केंद्र हलंदो आहे योगा केंद्र हलण जे करे माण्हुनि जी हैल्थ सुठी रहंदी आहे वॾा वॾा सीनिअर सीटीज़न क्लब्स खोलिया विया आहिनि जीअं त साधू वासवानी गार्डन जेको आहे हुते बि सिंधूं युथ सर्कल आहे ऐं उहो टे नंबर में ईंदो आहे गार्डन में जेको साधू वासवाणी सिन सर्कल आहे हुते बि जेको आहे वॾो सीनिअर सीटीज़न खोलियो वियो आहे सपना गार्डन सीनिअर सीटीज़न आहे तंहिं खां सवाइ साधू वासवाणी सीनिअर सीटीज़न आहे इन्हनि गार्डन में माण्हू घुमंदा आहिनि लुतुफ़ वठंदा आहिनि गेम्स खेॾंदा आहिनि रैकेट्स खेॾंदा आहिनि सुठी हवा पिणि मारींदा आहिनि ऐं हुते घणनि ई क़िस्मनि जा खाधा पिणि मिलंदा आहिनि हुननि जो बि हू लुतुफ़ वठंदा आहिनि त हिते इहे सभु घुमी करे उहो हुननि जो क़िस्मनि क़िस्मनि जो मज़ो वठंदा आहिनि ऐं उहे सभु जेके बि अलॻि अलॻि जॻहियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ किथे किथे गार्डन्स में फ़ीस हूंदी आहे पर असांजे गोल मैदान में ऐं असांजे सपना गार्डन में हुते काई बि फ़ी काने पर जीअं त ॾिठो वञे वॾा मॉल्स आहिनि जिते आहिनि हुते कुझु फ़ीस हूंदियूं आहिनि जिते ॿारनि खे घुमाइण लाइ वठी वेंदा आहिनि थंडर वल्ड आहे थीम पार्क आहे घणनि ई क़िस्मनि जा आहिनि अंदरि त हुननि जा हुननि खे चार्जिस पे करिणा पवंदा आहिनि